اتر پردیش میں تعلیم کے میدان میں جو چیلنجیز ہیں وہ ان کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے ایک سرکاری سہولیات جیسے بجلی اتر پردیش کے ہر اضلاع میں بجلی کٹوتی کا مسئلہ درپیش ہے اسے رات کے وقت زیادہ تر طلبہ کو مطالعہ میں دقت ہوتی ہے دوسرا خود مطالعاتی ماحول کی کمی زیادہ تر علاقوں میں جو سرکاری اسکول کے طلبہ ہیں ان میں خود مطالعہ کی بڑی کمی ہے اس کے علاوہ ڈیجیٹل مطالعہ کا بھی ماحول نہیں ہے